नमस्ते नमस्ते हाँ हम करते हैं दुकान वह सब्ज़ी तो हर एक सी सब्ज़ी जो गोभी हुआ टमाटर हुआ भंटा हुआ धनिया हुआ लहसुन हुआ यही सब रखते हैं आलू ओलू हुआ इसी सब रखते हैं को क्या चाहिए कौन सी सब्ज़ी कितना चाहिए कितना कितना आइएगा दाम यही मेहनत भी बहुत होती है खेती बाड़ी में वह पर आओ दे देंगे समझ कर बीस रुपया किलो के हाँ दाम तो सही लगा हुआ है मेहनत भी बहुत होती है ना खेती में इम हमें भी मेहनत बहुत करना पड़ता है इसी लिए बीस रूपये किलो देता हूँ नहीं हो पाएगा इतने में पड़ ही नहीं रहा है मेरे को ठीक है चलो दो रुपये कम कर दे रहा हूँ हिसाब ही से लगा रहा हूँ ना तभी तो बोल रहा हूँ मेरे को भी इतना मेहनत पड़ रही है पड़ भी नहीं रहा है शादी भी बता रही है पड़ रही है उसी लिए तो अट्ठारह रुपये लगाया हूँ अब चलिए ठीक है आइए